हाँ पहले के क्षेत्र की तुलना में बहुत सारा विकास हुआ है बहुत अभी इधर का एरिया खूब डेवलप हुआ है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी मदद मिली है जैसे की पानी की व्यवस्था हुई है और यहाँ पर ऐतिहासिक बात ये है कि राज्य में हाँ सभी एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और जैसे कि बी जे पी है बी जे पी शासन से बहुत सारी मदद हो रही है और बी जे पी का राज है उस कारण अपना भारत देश का विकास भी हुआ है और एरिया का भी विकास हुआ है और शहर का भी विकास हुआ है